आलमबाग शिंगार नगर कृष्णा नगर कानपुर रोड अलीगंज इंदिरा नगर पूरनिया विकास नगर गोमती नगर चौक जानकी पूरम लखनऊ कानपुर इलाहाबाद अयोध्या फ़ैज़ाबाद बनारस बारा मंकी गौंडा बरेली